जकीन निं होंदा उस चीजै पर ते मिगी बी जकीन निं होआ कि मेरे आस्तै ओह् केह् ऐ ते बाच दिक्खो तां एह् चीज मिगी स्हेई लग्गी लोग जेह्ड़े एह्

ते एह् चीज़ मतलब साढ़े इत्थें करदे न के ते अस बी कन्नै होने न इस चीज़ गी करना चाहिदा ते स्हेई बी लगदा करने कोला अस करदे बी हैन

ते होर बी बड़े बड़े सारे लोक करदे इस चीज़ गी करना चाहिदा साढ़े जेह्ड़े हैन एह् चीज़ असेंगी बी स्हेई लगदी ते मिगी बी स्हेई लगदी में अस

स्हेई असेंगी अच्छा लगदा ऐ ते सुनने गी मिगी बी बड़ा अच्छा लगदा कि एह् चीज होई जा ते कन्नै ते स्हेई बी ऐ एह्